नमस्कार अरे अरे एक मोबाइल की दुकान है आपकी एक मोबाइल चाहिए था ठीक हो थोड़ा दस हजार के आस पास हो कोई कोई अच्छी थोड़ा हो बताइए इसको अच्छा लोन की भी व्यवस्था है तो उसमें उस उसमें क्या फर्क आते हैं अच्छा उसके माने छः महीने के अंदर चुका देंगे तो मतलब कुछ नफे में रहेंगे चलिए ठीक है ये दोनों सुविधा देखेंगे आऍंगे तो

नहीं वो तो रहेगा वो कहाँ चार्ज होगा अच्छा हाँ हाँ वो तो चाहिए ही यहाँ पर दुकान कब तक खुली रहेगी चलिए तो अभी टाइम है अभी मैं आ रहा अब दोनों सुविधा देखेंगे कुछ राहत मिलेगी तो तो देखेंगे चलिए वहाँ पर आएँ आएंगे तो

वो तो उसी के लगभग में चाहिए चलिए ठीक नही अपने अपने लिए है चलिए नमस्कार